आङो दाउखौ लाबोनानै दै गुदुं फुदुंनानै बुथारबाय आर गोदाबाय आरो सामब्राम फियाज आरि हा बानलु दुन्दिया मसला मसलि रेडि खालायबाय आ आरो आलु थालु दाउ आलु दाउजों संबाय आरो बेयावहाय दाउखौ एवग्रोनाय जाबाय मसला मसलिखौ होनाय जाबाय बेदर गारसोमबाय आरो बिदिनो दै थै होबाय दाउखौ बिदिनो इसे गरम खालायबाय ओम गरम खालायनानै मोनहोग्रोबाय इसे मोनहोग्रोनानै दसे दोनहाब्बाय खोब्बाय आरो एसे मोनहांबा आलुफोरखौ होबाय बिनिफ्राय आलुफोर आलुखौ होनानै इसे एवदबबावबाय दाउजों बिनिफ्रायनो आरो मसला गरम मसला दालसिन दुलसिन बिदिखौ होनाय जाबाय हाल्दै संख्रि आरिखौ बिदिखौ होनाय जाबाय आरो बिनिफ्राय बिनिफ्राय एरबाय बिदिनो बि एरनाय जाबाय आरो बिदिनिफ्राय मसला मसलि संख्रि आरिखौ नायबाय बानलौ नांदोना नाङाखै संख्रि नांदोंना नाङाखै बिदिखौ नायनाय जाबाय आरो बिनिफ्रायनो नायहैनानै मो मोनि जा मोजां जादोंबा नायबाय एखम्बा ओंख्रिफ्राव मसला नाङाखैबा बिदिखौ होफिनबाय संख्रि नाङाखैबा होबाय बानलु नाङाखैबा होफिनबाय बिदियावनो जाबाय आरो